जोंनि जिल्लायाव खुंजानाय मोनसे गिदिर फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु फोरबो बे फोरबोखौ जोंनि बर' हारियावहायो जोबोर गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ खुंनानै जोंनि बर' हारिफोरनि गोसोआव गोजोननाय जायो आरो बेखौ एप्रिल दानाव खुंनाय जायो बयबो गामिनि ज' लोगो नांनानै